हेलौ सार बाजै हटेलनि मेनेजार ना सार नोङो आंथ' अमा बेदरसो अर्दार खालामदोंमोन सारआथ' ना एवनायसो हरबाय सारा हायोबा आंनो ना अमा बेदरखौ हरफिनबानो जाबाय